ہندوستان ایک بہت بڑا اور متنوع ملک ہے اس لیے یہاں آب و ہوا بھی ہر علاقے میں مختلف ہوتی ہے مثال کے طور پر شمالی ہندوستان میں سردیوں میں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اور برف باری بھی ہوتی ہے جبکہ جنوبی ہندوستان میں زیادہ تر گرم اور مرطوب موسم رہتا ہے اسی طرح مغربی علاقوں میں ریگستانی گرم موسم ہوتا ہے اور مشرقی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے یہ سب کچھ جغرافیائی خطوں کی بنیاد پر ہوتا ہے کیونکہ ہر خطے کی بلندی نزدیکی سمندر پہاڑوں یا جنگلات کے اثرات سورج کی روشنی کا زاویہ وغیرہ موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے ہندوستان میں ہر خطے کی آب و ہوا ایک دوسرے سے الگ اور دلچسپ ہوتی ہے